پچھلے سال میرے علاقے میں ایک آرٹ کی نمائش لگی تھی جس میں گیا اور میرے دوستوں نے گیا جب ہم وہاں کی گیلریاں دیکھے تو مجھے بہت تعجب ہوا اور بہت پسند ہوا کہ لوگ آج کل آرٹ کے اتنے شوقین ہیں میں لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ آرٹ سیکھنے کی کوشش کریں اور میں ایکسپو میں بھی جانا چاہتا ہوں لیکن ابھی میں گیا نہیں آرٹ کے بارے میں لوگوں کو بہت شوق ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی آرٹ سیکھنے کی کوشش کروں